आजकल नया युग आबि गेल छै पहिले रहै बूथ बूथपर जाइ रहै मतलब कोइ भी एक कॉल करना रहै ककरो तऽ बूथपर जाइ रहै एक दू टाका दै रहै तऽ बूथपर गप भए जाइत रहै लेकिन आब भए गेल छै मोबाइल मोबाइलसँ हर जगह गप मोबाइलेपर आब ऑनलाइन होइ छै मोबाइलेपर आब सबचीज होइ छै मतलब मोबाइलपर जाय कऽ की कहै छै कोनो तरहके गपे होइया तऽ मोबाइल मतलब ऑनलाइन भए गेल आओर जाकऽ मोबाइलमे बहुत तरहक ऊपयोग भए गेल आब नया मतलब मोबाइल आबि गेल छै तऽ मतलब मोबाइले सबचीज भए गेल पहिले नहि रहै पहिले रहै तऽ की कहै छै बूथ बूथपर कोनो जे है स्टेशनेपर जाय तऽ बूथपर जायकऽ अथि दू टाका कटबै या बूथे मतलब स्टेशन जाइ तऽ जा कए कोइ ट्रेनेपर चढ़ितियै तऽ ट्रैनपर जाकऽ टिकट कटबै पड़ै रहै लेकिन आब जे छै आब मोबाइलेपर की कहै छै ऑनलाइन करिके मोबाइल जाइपर पैसो भेज दै छै आजकल मोबाइल भए गेल छै